جب بھی مجھے سفر کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر اگر مجھے کہیں گھومنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں تاریخی مقامات کے آس پاس یا تاریخی مقامات کی جگہوں پر گھومنا زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں مذہبی مقامات جو مندر ہوتے ہیں یا مسجد ہوتے ہیں وہاں پر جانا مجھے بہت پسند آتا ہے کیوں کہ ایسی جگہوں سے ہمارا مذہبی رجحان ہمیں پتا چلتا ہے اور اس کے علاوہ میں اپنے رشتے داروں کو یہاں جیسے کہ خالہ کے یہاں یا ماموں کے یہاں یا نانی کے یہاں جایا کرتا ہوں اور وہاں پر جانے سے ہمیں ہماری پہچان پتا چلتی ہے ہمیں ہمارے خاندان کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں کی آب و ہوا جو گاؤں دیہات وغیرہ کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں کی آب و ہوا بھی ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جو ہمیں سکون بخشتی ہے